टिकटूं सिक्को यां पथरनि खे इकठ्ठा करण खां पहिरीं मूंखे टिकटुनि आकर्षित कयो छो त टिकटूं इलाही पहिरीं असांजे इलाही पहिरीं हलंदियूं हुयूं ऐं उहे रंग बि रंगीन हुंदियूं हुयूं पहिरीं जॾहिं टपाल ईंदा हुआ हुन में टिकलूं लॻल हुंदियूं हुयूं जंहिं खे कढी करे पाणि वटि रखी रखंदा हुआसीं संभाले करे रखंदा हुआसीं मुंहिंजे साहेड़ियुनि खे बि टिकलूं संभाले करे रखण जो ॾाढो शौक़ु हुओ उहे बि हुनखे ॾाढो संभाले करे रखंदियूं हुयूं